پولٹری کا مصنوعات جو عام طور پر جو ہوتے ہیں حتیٰ کہ تو یہ معیار جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس میں لوگ ذبح کرتے ہیں ذبح کرنے کے بعد وہاں پر لوگوں کا لوگوں کا مال دوسرے ملک دوسری جگہ پر پارسل ہوتا ہے اور اس سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں حلال طریقے سے جو مسلم کنٹریز ہیں اجپٹ وغیرہ یہ باقائدہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کرواتے ہیں جو انڈین مسلم ہیں جیسے جمیعت علماء ہند ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ اس کو کہیں جھٹکے کا تو نہیں ہے اس لیے کہ اسلام میں جھٹکے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے کہ حرام تو پولٹری پر بھروسہ نہ کر کر کے وہ اپنی جو علمائے کرام ہیں جن کی ایک ایک بات سچی ہوتی ہے وہ باقاعدہ ان کے سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ ہاں یہ لوگ آپ کو حلال طریقے سے دے رہیں اور ایک ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جھٹکے کا کھانا پسند کرتے ہیں تو جھٹکے کا بھی مل جاتا ہے لوگ جھٹکے کا بھیجتے ہیں تو جھٹکے کا مل جاتا ہے وہ ہمارے انڈیا میں خاص طور سے جانے جاتے ہیں پروسیسنگ طریقہ یہی ہے ہمارے یہاں پولٹری مصنوعاتی چیز جو مانی جاتی